ईअं त भारत में जाम त्योहार मल्हायां वेंदा आहिनि जीअं त होली ॾियारी थधिड़ी जन्माष्टमी पंद्रहीं ऑगस्ट छवीह जनवरी ऐं असांखे हिननि त्योहारनि ते मोकिलियूं बि मिलंदियूं आहिनि पर सभिनी खां वॾो त्योहार जेको भारत वर्ष जो आहे उहो आहे ॾियारी हिन त्योहार ते माण्हू ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि घर में ॾीया बारींदा आहिनि घर में रोशनी कंदा आहिनि मिठाइयूं ठाहींदा आहिनि हिक ॿिए सां मिलंदा आहिनि हिक ॿिए खे खर्ची ॾींदा आहिनि हटिणिनि जी पूॼा कंदा आहिनि ऐं माता लक्ष्मीअ जी बि पूॼा कंदा आहिनि